गोरमैंट दी स्कीमें च जि'यां में किदे चा बैनिफिट्ट लैन्ना ते ओह्दे च अ'ऊं इ'यां आखी सकना जि'यां प्रधान मंत्री जन धन योजना ही नोआड़े तैह्त बी में अकाउंट खलाया हा पैह्ले एह् होंदा हा कि खाता खालने आस्तै तुसें नोह्ड़े च किश कोई बैलैंस पाना पौंदा हा लेकिन हून नोह्ड़े च एह् हा कि मेरे कच्छ ते इ'यां पैसे घट्ट गै होंदे हे में इ'यां स्टूडैंट गै इक ते पैसे घट्ट गै होंदे हे इ'यां फ्ही बी इक बैंक तुस जिल्लै कुतै होन बैंक बिच्च जमा कराने आस्तै ते अकाउंट चाहिदा इक ओह्दे आस्तै में इस योजी योजना दे तैह्त एह् जेह्की स्कीम ही इक प्रधान मंत्री दी मतलब साढ़ी गोरमैंट दी जेह्की स्कीम ही एह् प्रधान मंत्री जन धन योजना बिच्च एह्दे बिच्च जीरो बैलैंस उप्पर बी अकाउंट खुल्ला दे हे ते नोआड़े च में अकाउंट खुलाया हा हून में नोआड़े च पाए दे न किश पैसे लेकिन एह् चीज मिकी तां शैल लग्गी कि नोह्ड़े च में जीरो बैलैंस उप्पर बी अकाउंट खुलाई पाया तां मिं एह् चीज शैल लग्गी हून जि'यां तुसें एह्दे च तुस पुच्छा ने कि प्रधान मंत्री आवास योजना ते एह् बी मिकी मीं पता एह्दे च के गोरमैंट ने कड्ढी दी कि जेह्के गरीब लोक न बचारे जि'यां कोई शिड़कें उप्पर कदें सोंदे फुटपाथ पर सोआ दे होंदे उं'दे आस्तै इ'नें शायद इ'ऐ इ'ऐ शायद आवास योजना की उं'दे आस्तै गोरमैंट न कोई घर बनाने दी योजना बनाई दी उ'नें ई किश शैल इ'यां थोह्ड़ा हारा रौह्ने आस्तै उं'दे कमरे कुमरे बनाई देने गोरमैंट ने ते हून होर में केह् सना इदे बारै ज्यादा मिकी पता ते नेईं ऐ लेकिन फ्ही बी मिकी एह् शैल लग्गी कि की बड़े लोक जेह्के होंदे जि'यां कि गरी फुटपाथ उप्पर सोना पौंदा उ'नें गरीब होंदे नेईं कुतै जां कुतै बाह्र कम्म करने गेदे होंदे ते मुश्कल होंदा उ'नें के इ'यां बाह्र फुटपाथ पर सोने पौंदा स्याल होऐ कुतै गर्मियां होन कुतै इ'यां फ्ही बी कोई गड्डी गुड्डियां चलदियां रौंह्दियां इ'यां डर गै रौंह्दा फ्ही बी मुश्कल गै होई जंदा लेकिन उं'दे आस्तै अगर उ'नें आवास बनाए दा ते बड़ी शैल चीज ऐ कि गोरमैंट ने उं'दे आस्तै बी सोचेआ कि उं'दे आस्तै बी आवास बनाया जा जा इ'यां असें सोचना होऐ कदें असें गै इ'यां फुटपाथ पर सोना पोऐ शैल थोह्ड़ी कनेहा लगदा इ'यां बड़ा बड़ा मुश्कल होंदा यरो फ्ही बी अगर गोरमैंट ने गोरमैंट ने स्कीम कड्डी जेह्की प्रधान मंत्री आवास योजना ते मिकी तां गै एह् बड़ी शैल लग्गी कि की इं'दे आस्तै इं'दे कन्नै गरीबें दा गै भला गरीबें आस्तै होआ दा ते केईं लोक बचारे जि'नें फुटपाथ उप्पर सौना पोंदा हा उ'नें रौंह्ने आस्तै कोई दो कमरे थ्होई जागे उत्थै थोह्ड़े चिर उत्थै गै नोह्ड़े शा बची जागे ठंड सर्दी कशा बचियै अंदर सेई लैगे थोह्ड़े हारे